ہلو گڈ آفٹرنون سر سر آپ فٹبال کوچ بول رہے جی میں سر اسٹوڈینٹ ہوں سر سر فٹبال میں ایشیا کپ میں حصہ لینا چاہتا ہوں سر تو میں نے سنا ہے آپ بہت بہترین ٹریننگ دیتے ہیں سر پریکٹس وغیرہ بہت شاندار کرواتے ہیں سر آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے تو سر حصہ لینا چاہتا ہوں آپ بتا سکتے ہیں کیا پروسس ہے آپ کے یہاں ٹریننگ کا یا پریکٹس کا کس طریقے سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں سر روہنی میں رہتا ہوں سیکٹر چوبیس میں سر جی جی کون سا والا سر روہنی ویسٹ یا ایسٹ اچھا ٹھیک ہے اوکے اوکے یہ پارک کے برابر والا جو ہے اسی میں سر ٹھیک ہے ٹھیک اوکے اوکے سر جی جی جی سر دس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کچھ مورننگ شفٹ میں بالکل چھ سے آٹھ میں ہاں سر کتنے دنوں تک آپ یہ ٹریننگ یا پریکٹس کروائیں گے سر نہیں جی چارج وغیرہ کیا لیتے ہیں سر آپ

جی جی اور چھ مہینے کے سر اوک اوکے سر میں آپ کو کچھ دیر میں کنفم بتاتا ہوں سر کہ میں اچھا سر ڈیلی بیس پہ ہے نا ٹریننگ اچھا ہفتے میں تین دن ٹریننگ کروائیں گے یا جو بھی پریکٹس وغیرہ ہے وہ ہفتے میں تین دن ہوگا سر ٹھیک اوک جی جی ٹھیک اوکے سر میں آپ سے کچھ دیر کے بعد کنفم بتاتا ہوں فیملی ممبر سے پوچھ لوں میں میں آپ کو کنفرم کال کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے سر شکریہ سر